अहाँ सबके हम इएह उद्देश्य देब जे गरम पानिसँ अहाँसब गलगला करबै नसा पाती नहि करबै तऽ सबसँ नीक रहतै आओर गायक सबके तऽ पता यऽ ने जे एको गो नसा नहि करै छै ने एक टुक सुपारी खाइ छै ने दही खाइ छै ने केला खाइ छै ई सब नहि खेबै तऽ ठीके रहतै आओर गायकके जे छै से उद्येश्य छै गाना जेनाकि लोक गबै छै तऽ ओकर सुरताल केना मिलै छै एनाहिये ने जेना अहाँ कहबै कोनो भी गाना हिन्दी गाना इंग्लिश गाना या मैथिली गाना तऽ ओइमे हम जेनाकि देखियौ अहाँके सुनाए रहल छी एखैन तऽ हम अहाँके सुनबै छी विधनाके लिखल नहि जनलहुँ दुःखमे माँ कानैत रहलहुँ हे दुर्गे मैया तऽ एनाहिये जे छै से कोनो भी गानाके जे छै लचक हेबाक चाही किया तऽ नशा पाती करबै ने तऽ मतलब अइ सँ नीक नीक आवाज अहाँ निकालि सकै छियै केहनो भी गानाके जे छै से बहुत सुन्दर पतला आवाज कए सकै छियै अखैन बहुत आदमी परफॉर्मेंस कए रहल यऽ इएह सब गाना लए कऽ जे आगा जते मतलब बढिआँ गेबै तऽ ओतेक बढिआँ जेबै ओइ सँ जे छै अहाँ पैसो कमा सकै छियै कोनो भी चीजपर मे ओ दए सकै छियै फेसबुक व्हाट्सअपपर सबचीजपर मे लगा सकै छियै ओइसँ अहाँके पब्लिक कऽ प्यार मिलत लोको की कहत जे बहुत बढिआँ लड़का छै नशा पाती नहि करै छै विवाहोदान हैत सब किछु हैत आइ हमसब जे छै से नशा कए कऽ किया नशा हमसब किए नहि करै छियै जाहिसँ हमसब गाना गबै छियै अपन विचार बढ़िआँ रखै छियै लोक सङ्गे केना वातावरण करल जाइ छै से हमसब समझै छियै आओर समझैत रहबै लोक जे छै से हो लो लो मे उड़ै दै यऽ हमरा सबके लेकिन हमसब सबके सुनलहुँ आओर करलहुँ अपना दिमागसँ काज किया तऽ हमसब गबै छियै जतेक नहि बजबै जतेक आरामसँ रहबै ततेक हमरा सबके लेल ठीक रहतै मीठा बोली रखबै लोकके लेल पब्लिक जतेक भी छै जतेक मतलब खुशी देखतै तऽ बढिआँ रहतै ने आओर नराज रहै छियै हरदम तऽ लोक तमसा जाइ छै हय तू पागल छँ बताह छँ ई सब कहैत रहै छै कि नहि हैत रहै छै तै लए कऽ अहाँ सब नशापाती नहि करब तऽ ओ सबसँ बेहतर रहतै आओर हमसब कहब जे किएक कि हमसब सिंगर छी माधव राय सब जे छै से एखन छोट मोट कलाकारसँ जे छै कतऽ सँ कतऽ पहुँच गेलै कते पैसावला सब छै ओ सब ओ सब सब कमाइ छै खटाइ छै अपन सब परिवारके देखै छै एनाहिये ने अहूँ सबके इच्छा होइके चाही जे हमहूँ सब कमायब खटायब अपन सब किछु करब तेनाहिये जे छै से हमहूँ सब अपना माय बाप के नाम चाहै छी रौशन करैके लेल आओर रौशन करबै जरुर आइ ने काल्हि मन स्थिर कए कऽ लोक नशा पाती कम नशा पाती करै छै आइकाल्हि नशो पाती करनाहार जे छै से बहुत गायक निकललै हँ की बुझलियै सोनू सूद सब जे छै से ओ सब दारु नशा सब करै छलै लेकिन सब निकलि गेलै लेकिन हमर एकेटा अहाँ सबसँ अनुरोध यऽ जे अहाँ सब नशा नहि करबै तऽ सबसँ नीक रहतै सबसँ बेस्ट रहतै आओर कलाकार सबके की छै जे मतलब गाना जते गेबै ओतेक धाखो खुलै छै कलाकार सबके आओर नीक नीक विचार रहै छै ओकरा मोनमे मन शान्ति अगर हँ गायके अगर छी तऽ मतलब पान खाउ ने सादा पान खेबै ने चूनावला मतलब कत्था कम देबै दाँत नहि खराब हैत लौङ्ग खाउ दूध पीबू ई सब करू दही कनी कम खाउ ठण्डा चीज जतेक खेबै ओइसँ की होइ छै तऽ गला सबके फसै छै तऽ ओ काज किएक करब जे मतलब हमर गला फंसि जायत ओ काज कखनो नहि करब हमसब इएह कहब जे अहाँ सब जे छै से केओ भी गायक छी तऽ अपन बहुत बढ़िआँ जे परफॉर्मेंस करू निकलू हमसब जे छै से केहनो गाना जे छै से गाबैके लेल कोशिश करै छी हम देखियौ अपने जे छै से तीन टा गुण भगवतीके दया छनि जे तीन टा गुण लए कऽ चलै छी एकटा देखियौ हमरा तबलावादक सेहो छी हम जे छै तबला बजबै छी नाल बजबै छी हरेक चीज झालि बजबै छी कीर्तन भजन होइ छै तऽ ओइमे झाइलो बजबै छी गाबैके मौका मिलै छै तऽ गेबो करै छी किया भगवान जैं देने देने छथि तैं ने आब भगवान अगर नहि ध्यान दैतऽथिन तऽ एखन हम नहि गाबि पैतौं की सही कहलहुँ कि गलत कहलहुँ तै लए कऽ भगवती दया रहतै सबपर महादेबके आशीर्वाद रहतै तऽ जरुर गेबै हमसब केहनो गाना के जे छै से निकालैके कोशिश करै छी केहनो गानाके हिन्दी हए मैथिली हुए बेसी तऽ हमसब जे छै मैथिलिये गाना गाबैके कोशिश करब की बुझलियै तऽ जाहिमे हम अहाँके मैथिली गाना अहाँके एकटा जे छै से सुनाबै छी गोरी ककरा तू कहबे सिङ्गार तोरा लऽ जेबौ ई ककर छियै राजीव रंजन झाके छियै दरभंगा सङ्गे सङ्ग बिहार घुमै लऽ तोरा लऽ जेबौ एमे जे गोरी हमर मिथिलामे टूटतौ गुमान सहरसा जिलामे एमे जे गोरी हमर मिथिलामे टूटतौ गुमान सहरसा जिलामे बेगूसरायक छौड़ा ने छोड़तौ नैनासँ नैना मिलाके सीतामढ़ीसँ लऽके कटिहार घुमै लऽ गोरी लऽ जेबौ दरभंगा सङ्गेगे सङ्ग बिहार गे गोरी तोरा लऽ जेबौ ई सब छियै राजीव रंजनके गीत बहुत नीक परफॉर्मेंस कए रहल यऽ किएककि हमरा सबके ओकर सबके गीत बहुत पसन्द यऽ आओर ओनाहिये पसन्द रहत धन्यवाद